मां जॾहिं बि को प्रोग्राम कयो आहे त मुंहिंजे अनुभव में आयो आहे के जॾहिं असां पहिरियों गीत गीतनि जी शुरूआति कंदा आहियूं त पहिरें गीत में ज़रूरु घबराहट थींदी आहे ऐं उन में घबराइण जी बि को ज़रूरत कोन्हे उन जो कारणु हूंदो आहे के असांजो साऊंड शिशटम असांजा म्य़ूजीशन जेके बि वॼाइण वारा आहिनि उहे कंहिं हिसाब खां कहिड़े रीति पिया कमु कनि त उनजो चेकींग करण जो समय जेको पहिरियों गीतु थींदो आहे उन में ज़रूरु पंहिंजी आवाज में थोरो सो कमी ईंदी आहे यां ॻाइण में थोरो ज़रूरु तक्लीफ़ थींदी आहे छाकाणि सॼो ध्यानु उनजे चेक करण में ई वेंदो आहे के किथे को तक्लीफ़ त कोन्हे किथे को मिस्टेक त कोन्हे त उन में कंहिं खे बि कोई घबराइण जी ज़रूरत नाहे जीअं ॿियों ऐं टियों गानो चालू थींदो आहे तीअं सभु धीरे धीरे पंहिंजे नमूने सही थींदो वेंदो आहे त मां जेको बि ॻाइण वारो आहे उन्हनि खे चवंदुमि इन में को घबराइण जी ज़रूरत कोन्हे वॾा वॾा कलाकार पहिरें ॿे गीत में थोरो घबराहट घबराहट त न चइबी आहे पर इहो ई जेको चइबो आहे के चेक करिणो हूंदो आहे त तंहिं में जेके पंहिंजा सुर ऐं यां जेको घबराहट जो महिसूसु तव्हां जेको चओ था उहो थींदो आहे त इन खे कंहिं बि रीति सां परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे उहो पाण ई काबू थी वेंदो आहे